मुंहिंजा ॿ भाउर ऐं भेण हिकु भेण आहे मां उन्हनि खा तमामु अलॻि आहियां जीअं त उन्हनि खे ॿाहिरां यो चटो खाइणु ऐं उन्ही अलावा ॿियो ॿाहिरि घुमणु फिरणु दोस्तनि सां मिलणु ऐं ॿियूं ॿाहिरि जूं आउटडोर शयूं जामु वणंदियूं अथनि पर मां उन्हनि खां काफ़ी अलॻि आहियां जीअं त मां मूंखे पंहिंजो पंहिंजो पाण सां टाईम बिताइणु वधीक वणंदो आहे ऐं मूंखे बुक्स रीड करणु वणंदो आहे हुन अलावा मूंखे एकांत में वेहणु यानी त मैडीटेशन करणु बि वणंदो आहे त मां उन्हनि खां तमामु अलॻि आहियां उन्हनि जी सोच में ऐं मुंहिंजी सोच में ॾींहुं राति जो फ़र्क़ु आहे जेॾी महिल बि मां उन्हनि खे कुझु समझाईणु कोशिशि कंदो आहियां त उहे समाज जूं ॻाल्हियूं करणु चालू करे छॾींदा आहिनि पर मुंहिंजी ॻाल्हि न सम्झंदा आहिनि छाकाणि त उहे स्पिरिचुअल राह ते न आहिनि